لاک ڈاؤن میں جس کے پاس موبائل نہیں تھا وہ بھی موبائل چلانا شروع کر دیا اور کوئی کام بھی نہیں تھا کہیں باہر جانا نہیں ہر دن موبائل لے کے پڑے رہو اور جو پڑھنے والے تھا وہ بھی سب کو بڑی دقت ہوا لاک ڈاؤن کے اندر جب آن لائن کلاس شروع ہوا تو اس میں بڑی فائدہ بھی ہوا آن لائن میں جس سے پڑھائی کا کام گھر ہی پہ ہو جاتا تھا اور کچھ لوگ تو ہے خالی موبائل لے کے پڑا رہو یہ گیم کھیلو وہ گیم کھیلو ہم لوگ تو موبائل نہیں چل ملا تھا اس ٹائم چلانے کے لیے لوک ڈون کے جب ایک سال گزر گیا اس کے بعد موبائل آیا ہاتھ میں تو پھر کوچنگ شروع کیے تھے آن لائن کوچنگ میں بڑا فائدہ ہوا نہیں جانتے جو جو انگلش وغیرہ تھوڑا موڑا تو وہ بھی جاننا شروع کر دیے اچھا لگتا تھا آن لائن گھر ہی پہ بھی پڑھنا پڑتا تھاے گھر سے باہر بھی نہ جاؤ گھر ہی پہ رہو ماں باپ کے ساتھ اور وہیں پہ پڑھائی لکھائی کرو اور جب پھر لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تو پھر باہر جاؤ پھر اسکول جا کے پڑھو یا جس کو باہر پڑھنا ہے وہ باہر پڑھو تو لاک ڈاؤن ہی ایک طرح سے دیکھا تو ٹھیک تھا تھوڑا ویسا جس میں پرھائی گھر پہ ہو جاتا تھا ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے اور جس ٹائم ٹائم ملے موبائل چلاؤ ہر دن دوسرا کام تو کچھ تھا نہیں کمانے دھمانے کا اتنی ٹینشن نہیں خالی موبائل چلانے کا ٹینسن تھا اور یہی پرھائی وغیرہ کا سرکار کی طرف سے اگزام میں بھی اچھا نمبر مل جاتا تھا کچھ کام کوئی کام نہ دھام نمبر آیا اچھا خاصا اس لیے لاک ڈاؤن تھوڑا ٹھیک تھا موبائل چلانا جس کو نہیں آتا تھا وہ بھی چلانا سیکھ گیا